دیکھیے میں رو روزگار کمانے کے لیے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں ویسے میں اسٹوڈنٹ ہوں تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتا ہوں اس سے کچھ میرے روزی کچھ پاکٹ منی ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر کوئی کام ہوا لوگوں کا مدد کرنا اس سے کچھ پیسے کمانے ہوئے اس میں پیسے کما لیتا ہوں اور اس کرنے کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ ماں باپ پیسے بھیجتے ہیں اور اس پیسے سے پوری مکمل طور پر آدمی کام نہیں کر پاتا ہے تو کچھ ہیلپ ہو جاتا ہے خود سے پڑھا کے بچوں کو ٹیوشن وغیرہ یا اور کوئی انٹرنشپ وغیرہ ہوا جس سے ہماری جس سے ہماری کچھ ڈوپلمنٹ ہوجاتا ہے ہمیں کچھ آئیڈیاز ہوجاتے ہیں آگے جاپ کیسے کرتے ہیں انٹرنشپ کرنے سے اور یہ ہمیں اور اور یہ ہمیں پروفیشن بناتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اسی لیے ہم سوچے کہ کسی بچے کو پڑھا دیں اس سے پیسہ کما لیں کچھ انٹرنشپ کرلیں اس سے پیسے کما لیں